क'क्राझार जिल्लायाव गोबां रोखोमनि जायगायारि दावबायनायनि खाबुफोर दं जेरै जाहैबाय ट्रेन दङ अट' तत' रिक्सा दङ ओमफाय बड'लेण्ड त्रेन्सपर्त बास दङ बडलेण्डिनि विंगारफोर दङ आरो ओम बिदिनो आलदा कम्पानिनिनो बासफोरबो दङ जोङो बेजों गोजान गोजान जायगायाव थांनो हायो जोङो ट्रैन दं क'क्राझार स्टेसन दङ जोङो क'क्राझार दिसत्रिकावहाय ओम मोनब्रै स्टेशन दं मोनब्रै नङा मोनबा मोनब्रै स्टेशन दङ बेफोरनो जाबाय क'क्राझारनि क'क्राझार स्टेशन गसाइगाव स्टेशन फकिराग्राम स्टेशन सौतारा स्टेशन आरो क'क्राझार दिसत्रिकाव मोनब्रै स्टेशन दङ आरो बेजों लोगोसे क'क्राझारावहाय ऐ क'क्राझार तु गसाइगाव खारग्रा विंगारफोर दं बड'लेण्डनि आरो बड'लेण्डनि बास दं क'क्राझार तु गहाटी थांग्रा आरो बिदिनो खाथि खालायाव थांनो अट' रिक्सा तत' फोर दङ जे जोंनि जि जोंनि जिउआव गोहोम खालामो